गावफसं गावसुंथा आफादनि गावसुंथा आफादआ जाहैबाय जेरै एक्जाम्पोल के लिए हमना लादो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आरो बैसागु ग्रुप्सफोरा न'न गभर्नमेन्ट न'न गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टजों बिसोरो मोजांयै रिक'गनाइज्ड जानाय नङा मानोना बे बदिआ गभर्नमेन्टजों दाजानाय नङा आरो बेयो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गावसोरनो सेल्फ माने गावसोरनो हारसिं दानानै लानाय ग्रुप आरो बेफोरो गासैबो बेंकफोराव एबा जेरैहाय एक्जाम्पोल के लिए हमनानै लादो आइ सि आइ सि आइ बेंक ऐद्स दि एफ सि बेंक बा इक' टुरिजोम बेंक बा आसाम ग्रामिन बिकास बेंक एस बि आइ बेंक बेफोराव गाव गावबागाव गोसोबायदि एकाउन्ट खुलिनानै लानो हायो ग्रुपनि आरो ग्रुपैनो बै ग्रुपफोरा जेरै माखासे फैसाफोरखौ बै एकाउन्टफोराव दोनहैनो हायो आरो बे फैसाखौ बिसोरो बोसोराव दाबोल खालामनानै लानो हायो माने बै बैफोरजों माखासे बेंकजों कन्टेक्ट थानाय जायो आरो बेंकजों कन्टेक्ट थाखांनायनि उनाव बिसोरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरा गोसोबायदि ल'न लानो हायो ल'न लानानै जेरै गोबां देभलपमेन्ट खालामनो हायो ल'न लाखांनायनि उनाव गावसोरो गावसोरनि ग्रुपनि थाखाय गोबां देभलपमेन्ट खामानि मावनो हायो जेरै फैसा दाहार हरथनाय आरो बेनि मुलाम्फा हिसाबै सुत लानानै फैनाय आरो बेफोर खामानिखौ गोबां मावनो हायो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव थाहैबाय ओरै बेंकजों कन्टेक्ट थाबाय नालाय गाव हारसिं पारसनेल ल'नबो लानो हाबाय पारसनेल ल'न लानानै गाव गोसोबायदि खामानि मावनो हाबाय एबा बिजनेसफोर मावनो हाबाय बिजनेस मावखांनायनि उनफोराव गोबां मुलाम्फा जानाय नुनो मोनो आरोखि बै गाव फसंथानारि आफादखौ दानो हायोबा एबा बानायनो हायोब्ला गोबां मोजां आरो गोबां मुलाम्फा जायो आरोखि